आज रात नौ बजे पटनासे एकगो ट्रेन पकड़ेके हइ तोरा पास टाइम गाड़ी हउ जेकि हम स्टेशन पहुँच जा सकलिए हइ